हल्लो जय झूलेलाल हा हा हा तव्हां खे नम्बर कंहिं ॾिनो अच्छा

जी जी जी

छोकिरी जो आहे या जी जी जी न न वॻो आहे सूट आहे सलवार कुर्तो आहे चुन्नी न हलंदी आहे ॿार नंढे ॿारनि जी हलंदी आहे त असांखे नाएंथ ट्वेल्थ जे लाइ खपे फ़ोर्म वारे ताईं जेके ॿार हूंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ खपे त हू हा सलवार कुर्तो पाईंदा आहिनि वॻो पाईंदा आहिनि जी जी न न न न हा उहो त रहो आहे न हू त बाक़ी खाली मतिलबु सलावर कुर्तो ठाहिराइणो आहे त नाप तव्हां खे अचिणो पवंदो स्कूल हिक ॾींहं त पोइ लाइन सां क्लास वाइस असां ॿारनि खे जेको आहे असां लाइन लॻाए छॾींदासीं तव्हां कोई मतिलबु विहारे रखिजो कंहिं खे त उहो नाप वठंदो वेंदो त पतो पए जंहिंमहिल हिकु साइज़ जेके ॿार हूंदा त हुन खे साइज़ वाइस लाइन वाइस खड़े र खड़े मतिलबु ॿीहारे रखंदासीं उते ई और तव्हां नाप वठी करे तव्हां नोट करे रखिजो पोइ उन हिसाब सां ऑर्डर तव्हां खे तव्हां खे ॾींदासीं तव्हां ठाहे करे टाइम बताए घुराए छॾिजो त उन टाइम ते अचनि मूंखे ॾई छॾिजो ठहिराए करे अच्छा अच्छा ओ अच्छा अच्छा जी अच्छा त हम्म न मतिलबु हिक ॿ ॾींहं त मूंखे टाइम कोन्हे उन खां पोइ अचां थी तव्हां सां मतिलबु मिली करे ॻाल्हाए वठंदासीं जेको बि हूंदो पोइ तव्हां मुंहिंजो जॾहिं तव्हां फ़्री हुजो त मुंहिंजो अची स्कूल में अची करे नाप वठी वठो त पोइ नाप जॾहिं तव्हां खे मिली वेंदी त पोइ घणो टाइम लॻंदो हुन खां पोइ तव्हां जो तव्हां खे

हा

न उहो त आहे हम्म हा हम्म हा उहो त आहे सही ॻाल्हि आहे हम्म हा त तव्हां पंहिंजो टाइम ॿुधाए रखो के तव्हां केतिरनि ॾींहंनि में उहो ऑर्डर तैयार करे रखंदौ त पोइ असांजो शुरू कंदौ त उन्हीअ हिसाब सां मां विच में टाइम निकारे करे त तव्हां वटि अची वेंदमि हम्म हम्म

जी ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां ॿिए स्कूल जा कीअं वरितो अथव त तव्हां तव्हां पर वॻो घणो वठंदा आहियो मतिलबु पर पीस घणो वठंदा आहियो अच्छा और अगरि जीअं असां पंहिंजो तव्हां खे मटीरियल ॾियऊं त पोइ कीअं कंदौ अच्छा हिकु वॻे जो लेकिन इहो त वधीक आहे छो त सिंपल ई सिबणो आहे और ॿारनि जो आहे असांजा ॿार एतिरा अमीर बि स्कूल में कोन आहिनि थोरा मतिलबु ग़रीब ॿार ई हूंदा आहिनि सरकारी स्कूल में त थोरो ॾिसी वठो मतिलबु रेट थोरो घटि कनि पोइ असां तव्हां खे मतिलबु कपिड़ो ॾई छॾंदासीं त तव्हां सी सिबी करे असांखे ॾई छॾिजो सिलाई पोइ तव्हां ॾिसी वठो कि मतिलबु पर पीस घटि करे वठो त पोइ असां तव्हां खे ऑर्डर ॾई रखूं न पंज सौ आहिनि घटि में घटि ॿार पंज सौ हूंदा हा आराम सां हूंदा सिंपल ई त सिबिणो आहे त थोरो घटि करे रखो ॿियो बि थोरो ॾिसी वठो साढा टे सौ साढा टे सौ करे रखो उप त सही आहे लेकिन थोरा ॿारनि जो थोरा ॾिसी करे मतिलबु करे रखो छो त सरकारी स्कूल जा ॿार आहिनि त पोइ हिननि वटि हेतिरो हूंदो कोन्हे वेचारा ग़रीब ॿार ईंदा आहिनि फ़ीस ई ॾियणु इन्हनि जे लाइ मुश्किल हूंदी आहे त असां हिननि खे मतिलबु किताबूं बि अहिड़े माण्हुनि खां वठी ॾींदा आहियूं जेसीं मतिलबु का घटि में घटि करे रखनि त उन्हनि सां बि असां कुझु असां हुननि सां कुझु न वठंदा आहियूं बस जेके तव्हां मतिलबु जेको तव्हां खे ॾियणो आहे आसां कमाई कंदा ई कान आहियूं उन्हनि सां बस ग़रीब ॿारनि खे ॾिसी करे थोरो अ जा मतिलबु पंजाहु रुपिया घटि करे रखो उन्हनि जो बि भलो थी वेंदो तव्हां खे बि ऑर्डर मिली वेंदो असांजो स्कूल जो कम हली वेंदो

हा महिरबानी थींदी तव्हां जे ॿारनि जो भलो थी वेंदो न विचारे ॿारनि जे लाइ बि दिक़त थींदी आहे और हा पोइ तव्हां ठीकु आहे शुक्रवारु ॾींहुं अची वञो त पोइ तव्हां खे मतिलबु जेको आहे नाप वठी वठो पोइ असां जेसिताईं कपिड़े जो बि इंतजाम कंदासीं तेसिताईं तव्हां जो जेको पुरानो ऑर्डर आहे उहो बि ठही वेंदो उन खां असांजो ऑर्डर लॻाए छॾिजो हाणे मां ही हले थो त जून ताईं तव्हां जो ठही वेंदो और जुलाई खां नयो सेशन शुरू थींदो त उन ॿारनि खे ड्रेस मिली वेंदी त त ॿारनि खे दिक़त बि न थींदी पोइ ईअं ई कनि हा हा हा

हा हा हा इहो ठीकु रहंदो और म वरी तव्हां जो सुठो लॻो त मूंखे मां अॻि ते बि तव्हां खे ई ऑर्डर ॾींदासीं त हुतां छो त हे त कम असांजो हलंदो ई रहंदो आहे हर साल जो कम आहे नवां नवां ॿार ईंदा बि आहिनि थींदो रहंदो आहे ॿारनि खे ड्रेस जी ज़रूरत त पवंदी पवंदी आहे त तव्हां सां हा छोकिरनि जा तव्हां खे हूंदा असांजे बगल में सिंधी बॉएस कोलेज आहे त असां सभु गॾु ई आहियूं असांजो ई आहे सभु सिंधी जो ई सिंधी समाज जो ई स्कूल आहे त पोइ उन्हनि सां बि तव्हां असां पुछी रखंदासीं पोइ तव्हां खे उन्हनि जो बि ऑर्डर ॾिया ॾिवाए रखंदासीं हुननि जो नम्बर हुननि जो नम्बर तव्हां खे सेंड कंदमि त तव्हां हुननि सां बि ॻाल्हाए रखिजो त तव्हां खे न हुतां बि ऑर्डर मिली वेंदो और हे हिकिड़ो असांजो हा हिकिड़ो असांजो ॿियो बि स्कूल आहे सिंध कॉन्वेंट जो त हुते त ॿई ॿार पढ़ंदा आहिनि छोकिरा बि आहिनि छोकिरियूं बि आहिनि को एज्यूकेशन आहे हुते त उन्हनि जो बि नम्बर तव्हां खे प्रोवाइड करे रखंदमि त तव्हां उन्हनि सां बि ॻाल्हाए वठिजो त पोइ तव्हां जो कम हलंदो रहंदो त थोरो असांखे तव्हां प्रोफ़िट ॾींदव त तव्हां जो कमु हलंदो रहंदो अहिड़ी कोई दिक़त कोन्हे बाकी मुंहिंजी ॿा ॿी साहेड़ी आहिनि हू बि टीचर आहिनि त उन्हनि जो नम्बर बि मां तव्हां खे ॾई रखंदमि

जी जी जी हा जी हा ठीकु आहे हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे इहो सही रहंदो छो त हा कॾहिं कॾहिं दिक़त थींदी थे त ॿारनि खे पोइ मतिलबु ॿिए वन हट वे मतिलबु ॿियन टेलरनि वटि वञिणो पवंदो आहे त तव्हां हूंदव त तव्हां सही करे ॾींदव त हुननि खे दिक़त न थींदी त अल्ट्रेशन सां सही रहंदो जी ठीकु आहे कुझु माण्हू त अहिड़ा हूंदा आहिनि जीअं हिक दफ़ो ऑर्डर पूरो कंदा आहिनि पोइ ॿीहर ईंदा ई कोन आहिनि हा इहो बि दिक़त थी वेंदी आहे हा हा जी जी हा हा जी हा उहो सही आहे न उहो सही बि आहे ॾाढो टाइट हुजण बि न खपनि छो त ॿारनि खे चकर वकर बि गर्मीअ में अची वेंदा आहिनि त हुन में स्कूल में त गर्मी हूंदी आहे हेतिरी सहूलियत हूंदी न आहे वरी लाइट बि हली वेंदी आहे त थोरो ढिलो हूंदो त सही रहंदो उन्हनि खे थोरी हवा पास थींदी आहे ॿारनि जे लाइ त सही रहंदो जी जी ठीकु आहे त पोइ ईअं ई कयूं था जी हा हा ठीकु आहे तव्हां अची वञिजो हा पोइ ॾिसऊं था जी जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे हा जी हरिओम जय झूलेलाल